माब्लाबा न'आव रावबो गैयिआव आं हारसिं संना जायो मानोना न'खरनि मानसिफोरा फुंआवनो बाहेराव ओंखारलाङो सानसे समाव आं हारसिं जानायाव आङो अमा बेदर संजादों आं जोबोर गोसो जादोंमोन आरो लुबैदोंमोन अमा बेदर जानो अमाखौ टमेट' होनानै गोरान संनानै जादोंमोन आं आरो अमा बेदरा न'आवनो फ्रिजआव दङखाय आङो बैदिनखालि संनो गोसो जादों आरो बे अमा बेदरखौ आं संनानै जादों आरो गोथाव मोनदों